जो मुंहिंजो फेवरेट किताबु आहे उहो गुरु ग्रंथ साहिब आहे मां उहो किताबु न चई हिकु ग्रंथ चवंदमि हिन गुरु ग्रंथ साहिब जी महिमा जामु वॾी आहे कैलिफोर्निया में हिकु वॾी लाइब्रेरी में हुते गरु ग्रंथ साहिब जी स्थपना थियलु आहे हुतां जो हिकिड़ो क़ानूनु आहे त जो बि सत्य लिखियलु आहे कंहिं किताब में हुन खे वॾी पदवी ते रखियो वेंदो त कैलिफ़ोर्निया में हुन गुरु ग्रंथ साहिब खे तमामु घणी वॾी पदवी मञी वेंदी आहे छाकाणि त हुन मे जामु सचु लिखियलु आहिनि जीअं त हुन में लिखियलु आहे आद सच जुगाद सच है भी सच गुरु नानक होसि बि सच त इहे जेॾीमहिल सिख गुरु ॾहों गुरु गोविंद साहिब जी हुआ हुननि लास्ट में इहो लिखियो त जीअं अॼु कल्ह गुरु ग्रंथ साहिब अॻियां माण्हुनि खे मैसेज ट्रुथ जो फोलो कनि